हमारे यहाँ त्यौहारों में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जिनमें तरह तरह की मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन गुजिया बालूशाही बूंदी बेसन के लड्डू आदि बनाए जाते हैं और नमकीन में सेव चूड़ा खुरमे सलोनी मठरी आदि बन बनाते हैं त्यौहारों में हमारे यहाँ भोजन का भी प्रबन्ध किया जाता है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह का ही भोजन बनता है वेज में हम लोग कई प्रकार की सब्ज़ियां पूड़ी पुलाव आदि बनाते हैं और नॉन वेज में चिकन पुलाव रोटियाँ बनाई जाती हैं त्यौहार में केक का भी बहुत महत्व होता है खीर और केक भी हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं